ہیلو گڈ مارننگ سر ہاں سر میں شہاب الدین ربانی کا لڑکا بات کر رہا ہوں جی جی جی جی وہی وہی ہاں جی جی سر میں نا سر اٹھارہ سال کا ہو گیا ہوں سر مجھے نا پین کارڈ بنوانا تھا سر لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈاکیومینٹس لگیں گے یا کیسے اس کو بنوانا ہے تو جی اگر ہو سکے تو آپ میری رہنمائی فرما دیں جی جی بالکل اچھا اچھا سب سے پہلے ایک فام اس کا جو ہے وہ فل کرنا ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا اس کے بعد کچھ ڈاکیومینٹس وغیرہ ہوں گے جن جو مطلب اپلوڈ کرنے ہوں گے اچھا جن کی فوٹو کاپی لگے گی جی ٹھیک ہے جیسے سر آدھار کارڈ جی اچھے آپ کے جو اچھا اچھا اچھا میرا جو دسویں کا دسویں کی جو مارک شیٹ ہے اچھا بارہویں کی ہو گئی جی ٹھیک ہے سر بینک اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور یہ تمام ڈاکومینٹس لے کے آپ میرا فارم فل کروا دیجیے گا جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر اوکے تھینک یو سر